चोवीह जनवरी ॿ हज़ार टे अठ मार्च उणिवीह सौ छयासी सत डिसैंबर उणिवीह सौ चालीह अठ मे ॿ हज़ार वीह नव अप्रैल उणवीह सौ पंजाहु